हमरासबके हि हमरासबके हियाँ कपड़ा से कुरुश कुरुश से कपड़ा बिनाइ छै डलिया डुलिया बिनाइ छै बुजुर्ग लोगसब ढकिया ढुकिया बिनाइ छथिन तऽ बेचै छथिन वैसेही गुजारा करै छथिन ओसब ढकिया ढुकिया बेच कऽ हमसब भी कपड़ा बीन बाइन कऽ पेनहऽ छी पेनहऽ छियै स्वीटर वियटर सब की करियै गरीबी स्थिति है तऽ स्वीटरो वियटरो बीन बाइन कऽ ठण्डी मे पेनहबै एहिसे मे जीन्स जुन्स हो गेलै कपड़ा वपड़ा हो गेलै सबकिछु खरीद ऊरीद के महँगाइ के जमाना है फिरभी तऽ खरीद ऊरीद कऽ पेनही के परै छै तैयो हमरसबके बाबा दादा कैसहु रोजी रोटी चलैले है ढकिया ढुकिया बीन कऽ जैसेकी टेहुका टुहुका हो गेलै ओसब बीन बुन कऽ अपन काम धन्धा कैलक चलैलक सबकिछु मे ऐसी हमसब स्थिति अपन गुजार रहलीय आब आगे के लेल देखियौ की सब होइ छै ओहि ले कऽ हमसब महँगाइ के जमाना मे जुझल छी तैयो हमसब कपड़ा लत्ता पेनहै छी ओढ़ै छी सब परिवार मे भी बहुत आदमी न केकरो कपड़ा हो पबैय केकरो कपड़ा नहि होइया तैयो हमसब अपन पेनहली ओढ़ली कपड़ा ओहिसेही की जैसन रहली तैसने कपड़ा ऊपड़ा पेनहली की करू मजबूरी मे तऽ पेनहे परबे करतै वैसन स्थिति अबै छै तऽ की करतै आदमी पेनहै के तऽ होबे करतै क एहिसब के लेल हमरासबके थोड़ा दिक्कत हो जाइया क आ ओ बड़का बड़का ढकिया सब भी बिनाइ छै छठि मे ओहिसबमे थोड़ा बहुत हाथ मे पैसा आ गेल ता गेल नहि तऽ नहिये आएल आब ओ सब जगह सब चीज के सुविस्ता नहि हाली हो पबै छै न एहि मुजफ्फरपुर जिला मे अभी वैसन सुविस्ता नहि अलैया की ओसब चीज थोड़ा अथी होतै कऽ एहि लए कऽ सोचै परै छै आदमी सबके समझ सँ बाहर होइ छै की की करतै आदमी नहि करतै जाहिसे ढकिया हो गेलै छोटकी हो गेलै दौरा हो गेलै ओहिकेबाद कुरुश से करै छै शादी विवाह मे जे सब पर देहल उदेहल दै छै ओसब बिनाइ छै कऽ सबचीज लगाए कऽ